मिथिला में किसी भी प्रकार का उत्सव हो पावनी हो या किसी भी तरह का फंक्शन हो उसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं अपने हाथों से सजाते हैं और सजाने के बाद वहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से लोग लोग अपने हाथ के ही हुनर से पेंट पेंटिंग डेंटिंग करते हैं रंगते हैं पोतते हैं बहुत तरह के फूल माला से सजाते हैं लोग अपने हाथों से लगाते हैं और ये मिथिला में बहुत सारा पेंटिंग लोग कलर करते हैं जहाँ तहाँ अपना मिथिला पेंटिंग करते हैं बहुत सा चीज़ इत्यादि छाप लोग बनाते हैं वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है जैसे कि शादी का समारोह होता है लड़की का या लड़का का शादी होता है टेंट पंडाल लगता है उस टेंट पंडाल में लोग लाइट लगाते हैं छम छम वाले लाइट लगाते हैं लत्ती लगते हैं लत्ती वाले लाइट लगाते हैं लोग और उसको अपने हाथों से लोग सजाते हैं बहुत सारा यहाँ पर कला है इंडिया में तो बहुत लोग हाथ के ही हुनर से लोग अपना दिहाड़ी कमा लेते हैं बहुत सारा यहाँ पर हुनर है किसी को खेती तामना है लोग गोदार से ही खेत ताम लेते हैं किसी को जलावन चीरना है लोग से इत्यादि से लोग चीरते रहते हैं बहुत कला है इंडिया में बिहार में खासकर के और ज़्यादा ही कला है जैसे लोग मिथिला पेंटिंग करते हैं पेंटिंग जहाँ तहाँ दरभंगा स्टेशन वगैरह जहाँ तहाँ करते हैं बस स्टैंड में अपना हाथ का कमाल लोग करते हैं इसको हुनर बोला जाता है बहुत सारा पेंटिंग है और जैसे कि मंदिर में ही पूजा पाठ होता है जैसे दुर्गा पूजा दिवाली छठ इसमें हम लोग अपने हाथों से वहाँ पर पटाका लगाकर सजाते हैं चित्र बनाते हैं किसी का भगवान का चित्र बनाना है दीवाल पर हम लोग बनाते हैं रंग से पेंट से इत्यादि से चित्र बनाकर हम लोग वहाँ पर बहुत सारा सजावट किया जाता है लाइट लगाते हैं बहुत सारे सजावट करने के बाद वहाँ पर कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाता है बहुत है यह अपने हाथ का हुनर है मिथिला में तो और ज़्यादा ही लोग करते हैं ये सब